टमाटा थूम बसर साओ मिर्चु शिमला मिर्चु साई भाजी थूम अदरक बिह पटाटा सेल भाॼी सेल फ़ुल्को दाग वारी भाॼी बेसणी भाॼी कद्दू जा कोफ़्ता लौकी जा कोफ़्ता गट्टे जी भाॼी दाल पकवान कढ़ी चांवर पापड़ रायतो खीरनी